जी आप हाउसकीपर बोल रही हैं जी हमको पेंट कराना था हमारा अभी न्यू घर बना है जी डबल मंज़िल है आप कलर पेंटिंग वग़ैरह फ़िनिसिंग पुट्टी आप बढ़िया से बढ़िया हमको कलर करवाना है पूरा परफेक्सन चाहिए है हमको रेड कलर करवाना है और थोड़ी लाइट कलर में भी लाइट कलर चल जाएगा उसमें और भी आप कल कलर बता देना मैं देख लूँगी और फ़िनिसिंग चाहिए है सब बढ़िया से बढ़िया पुट्टी भी करवाना है और मेरा डबल मंज़िल घर है ऊपर नीचे पूरा परफे़क्ट और डिजाइन वग़ैरह भी करवाना है आप आपका चार्ज बताइए कितना है पेंटिंग पेंट करने का पच्चीस से तीस हज़ार थोड़ा ऐसा डिस्काउंट वग़ैरह नहीं मिल सकता थोड़ा बहुत तो मिलेगा जैसे आप तीस लोगे तो थोड़ा कम कर दीजिए आधा कर दीजिए सत्ताईस हज़ार तक ठीक है उसी तो आप मेरे को कितने दिन में यह कंप्लीट करके देंगी आप कितने दिन में कंप्लीट करके देंगी आप तीस दिन में ठीक है थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं हो जाएँगे थोड़े कम दिन में कर दीजिए बीस दिन लगेंगे थोड़ा कम कर यानी आपको भी ज़्यादा लोग लगेंगे तो जल्दी हो जाएगा

ठीक है